हेलो कतय जाइ छियै दीदी भोट गिरबय लए अच्छा केना केना होइ छै भोट गिरेबै हमे नहि गिरेने छियै अच्छा ककरा भोट दै छियै अरे जकरा देनाइ छै सभ मिलि कऽ देबै ठामपर चलि जेतै हँ तऽ बतबू ने केना केना हमे पहचान पहचानो पत्र लिअ पड़ै छै अच्छा भोंट भोंट तऽ आब गिरै छै बटमसँ हमे नहि गिरेलियै कहियौ बता देब हमरा ठीके छै आबै छी अहाँ कतय छियै उमहर गिरबय लए पहुँच गेलियै तऽ हमहूँ आबि रहल छी इसकुलपर छियै इसकुलपर गिरै छै अच्छा आबै छी तब हमरो आरकेँ बता देब हम बहुत आदमीके साथ जा रहल छी ह्म्म पूरा देश जा रहल छियै ककरा भोट कयनाइ छै ठीके छै भोट कयनाइ छै तऽ जाइ छियै हमराके बता देब बहुत आदमी साथ छियै अच्छा अहाँ गिरेने छियै हम नहि गिरेने छियै ओहि खातिर पुछलहुँ ठीके छै आबै छियै अहाँके आसपासके लोक ककरा भोट दए रहल छियै हँ तऽ जकरा देबै सभ गोटाए देबै मतदान कए देबै सभ गोटाए जे जकरा जितेनाइ छै जिताइए ने देबै हँ राशनो कार्ड लागै छै भोट गिरबयमे ठीक छै राशनो कार्ड लए लेबै आधारो लए लेबै पहचानो पत्र सेहो लए लेबै ठीके छै हम आबै छी अहाँ रहू इसकुलेपर ने छियै ठीक छै आबै छियै कए बेर अहाँ भोट गिरेलियै कए बेर भोट गिरेने छियै अहाँ पाँच बेर एक आदमी भोट गिरबै छै पाँच बेर एक पाँच दिन आइ नहि ने गिरेलियै पाँच पन्द्रह सालमे बीस पचीस सालमे पाँच बेर गिरेलियै ने अच्छा पाँच बेर गिरेलियै तऽ अहाँकेँ अनुभव यए हम फर्स्टे गिरा रहल छी ओहि खातिर हम पुछलहुँ यए ठीके छै आबै छी हम ओतहि रहब ठीक छै आबै छी आबै छी तब ओतहि रहू ठीक